हेलौ सार औ सारा बहाय दं अह सार आं नोंनियाव मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदोंमोन देहाफोराबो एसे साख्रु साग्रा जाहैबाय नालाय बे देहाफोर साग्रु साग्राखौ आं बे एकसारसाइसजों बोरै सुफुंसारनो हागोन आंनिया फिफ्टि टु जाबाय अह फिफ्टि टु नङा नङा फर्टि टु औ औ आंथ' ओरैनो फुटबल खेला गेलेयोमोन औ औ औ

औ औ औ औ औ औ सार

औ औ औ औ अब्ला आं फिल्दाव होमबा एसे बियाम खालामनांसिगोन आरो सार ना

औ दं औ औ दे सार होमबा ना औ